اتر پردیش میں کئی اہم میوزک اور ڈانس فیسٹیول ایسے ہیں جو ریاست کی ثقافتی ورثے کو زندہ رکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ان میں کلاسی لوگ اور صوفی موسیقی رقص جھلک نمایاں ہیں ان کی رقص کی جھلک نمایاں ہوتی ہے اور نوٹنکی یہ لوگ تھیٹر کی ایک تھیٹر کی ایک مقبول شکل ہے جو موسیقی رقص اور مکالمے کی خوبصورت امتزاج اور اسے اکثر دیہی علاقوں میں کھلے میدانوں میں پیش کیا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں راس لیلا یہ رقص اور موسیقی کا ایک مذہبی انداز ہے جو شری کرشن کی زندگی اور لیلاؤں پر مبنی ہوتا ہے خاص طور پر متھورا اور ورنداون جنم اشٹمی کے موقع پر یہ مقبول ہوتا ہے تاج اور لا رام لیلا دشہرہ کے موقع پر منعقد ہوتا ہے ہونے والی یہ روایت رام رامائن کی کہانی پر ممنی ہوتی ہے اور ڈرامہ گیت اور رقص کے ساتھ پیش کی جاتی ہے یہ ایونٹ نہ صرف تفریحی فراہم کرتے ہیں بلکہ ریاست کی روایتی فنون کی حفاظت کا اور فروغ کا ذریعہ بھی فنون کی حفاظت اور فروغ کا ذریعہ بھی ہے